दिस काल इस नाव बीइंग रेकॉर्डेड हाँ नमस्ते ऐसा है कि पाँच छः दिन हम खाना खाने के लिए आ रहे हैं आपके यहाँ

तो तो आपके यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी करने का कोई है इंतजाम अच्छा हाँ अच्छा त ठीक है हम आपके यहाँ आएंगे और और हम खासा खाना जो है बना करके बनवा करके भई हम लोगों को खिलाइएगा क्या शाही पनीर और सोया पनीर ये मतलब जो तुम्हें समझ में आएगी जो अच्छी चीज है जो आपके यहाँ वो अच्छे से अच्छी चीजें आप खिलवाइएगा क्या कि हमारे जो साथ में आएंगे उनको मतलब ये पसंद आवे क्या ये चीज जो है तुमने ऐसे जगह भेजा है कि जो हमको खाना में बहुत मौज आ गई इसलिए आप अपने अपने ही हिसाब से जो बनवा दीजिए तो हम लोग आएंगे फिर खाना वहाँ खाएंगे आ कर के और हमेशा आप ही के यहाँ आया करेंगे दो घंटे लग जाएगा कह ये थे कि एक प्लेट थाली कितने की पड़ेगी अच्छा हाँ

हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है नहीं बेसन की चल जाएगी

हाँ हाँ जैसे थोड़ी बेसन की हो गई एक आध बेसन की हो गई उसके बाद गेहूँ की हो गई तो आदमी का मन बदल जाएगा खाने हाँ